جی ہاں مجھے پالتو جانور پالنا بہت پسند ہیں اور میرے گھر میں بہت سارے پالتو جانور ہیں جیسے گائے بھینس بکری مرغیاں وغیرہ ان جانوروں کے رہنے کے لیے ہمارے گھر میں ایک الگ طبیلہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر یہ جانور بہت سکون سے رہتے ہیں میں کچھ اور جانور پالنا چاہتا ہوں جیسے مور توتا تیتر بٹیر اور پرسین کیٹ اور ان جانوروں کے لیے میں نے ایک الگ جگہ بنائی ہے اور اب ایک دو ہفتے میں میں ان جانوروں کو خرید کر وہاں پر پالنا شروع کر دوں گا